हमसभ पहिले झारखण्डमे प्राइवेट इसकुलमे पहिले एडमिशन लेने छलहुँ ओहिके बाद हम मतलब हमर घरमे दादीके तबिअत खराब छलै तऽ ओहि चल हमे इहाँ गाम आबि गेलहुँ ओहिके बाद हम इहाँके इसकुलमे कोइ भी कोनो भी इसकुलमे एडमिशन लैले चाहलिए ओहिमे के शिक्षा अस्तर ढङ्गके नहि छलै हारिके हमरा गवरमेन्ट इसकुलमे लैके पड़ल तऽ उहाँके भी शिक्षा दीक्षा एक्को मतलब थोड़ा भी आओर वन परसेन्टेज भी थोड़ा भी ठीक नहि छलै यहाँके शिक्षा तऽ ओहिके वजहसे हमर गवरमेन्ट इसकुलमे फिर भी पढ़ैके पड़ल ओहिके बाद हम टेन्थ टेन्थमे भी हमरा गाममे ही इसकुल छै हाइ इसकुल ओहोमे पढ़लहुँ तऽ ओहोमे भी शिक्षा अच्छा नहि छलै शिक्षा नीति भी थोड़ा भी ठीक नहि छलै ओहिके बाद हम फिर ट्वेल्थ कएलहुँ तऽ ट्वेल्थमे भी हमरा गाममे मतलब कॉलेज नहि रहैके वजहसँ हमरा अदर शहरमे हमरा समस्तीपुरमे हमरा कॉलेज लि लिअऽके पड़ल ओहोमे शिक्षा अच्छा शिक्षा नीति अच्छा नहि छलै ओहिके बाद फेर वहाँ भी शिक्षा अच्छा नहि होइके कारण हमरा वहाँ रेगुलर क्लास भी नहि होइ छलै ओ कॉलेजमे तऽ फेर हमरा अलगसे हरेक क्लासेसके कोचिन्ग पकड़ऽ पड़ल ओहिके बाद हम बाओ केमेस्ट्री फिजिक्स हरेक के हरेक सब्जेक्टके अलग अलग कोचिन्ग पकड़लहुँ ओहिके बाद फिर वहाँपर पढ़लहुँ फेर आगे हमरा फेर नीटके तैआरी करैके एन्ट्रेन्स एक्जाम निकालैके छै तऽ ओहो ओहोके लेल यहाँपर मतलब समस्तीपुरमे एम्स कॉलेज नहि छै ओहिमे अदर एस्टेटमे छै कॉलेज नीटके एम्सके तऽ वहाँ हमरा फेर अदर एस्टेट जाइके पड़त तऽ ओहिके अलावा यहाँपर कहीँ भी किछु भी कॉलेजमे किछु नहि छै तऽ वएहके लेल हमरासभकेँ किछु यहाँपर सुविधा उपलब्ध किछु नहि छै समस्तीपुरमे कोइ भी ढङ्गके एक भी कॉलेज नहि छै जाहिसँ किछु निकलि निकलि सकलै हन तऽ एक नीट एम्स एक ही एम्स छै अपना पूरा एस्टेटमे मतलब यहाँ तऽ पटनामे छै तऽ अदर एस्टेट फेर हमरा जाइके पड़तै नीटके एम्सके कॉलेजमे तऽ कोइ भी अच्छा खासा कॉलेज जिसमे कोइ भी स्टुडेन्ट चाहतै जे मतलब हमर अच्छा खासा कोइ भी कॉलेज हो जाए तऽ यहाँपर कोनो भी कॉलेज नहि छै तऽ कोइ भी अदर एस्टेटमे कोइ भी स्टुडेन्ट्सके जे एक हमहीँ नइ बहुत सारा स्टुडेन्ट्स होतै जे नीट या एम्सके कॉलेज ढूँढ़ै होत तऽ ओहिमे नहि छै तऽ यहाँपर तऽ ओ अदर एस्टेटके भी कहीँ जाइके पड़तै ओहूमे एडमिशन लेबै अभी एक साल बाद